صحت آج کل کے دور میں بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اگر پہلے ہم لوگ پڑھتے تھے کہ اگر دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے تو وہ صحت ہے اور آج کے دور میں یہ مانا جا رہا ہے کیونکہ ہر لوگوں کی صحت میں اتنی گراوٹ آ گئی ہے کہ لوگ اپنی صحت کو کم دھیان بھاگ دوڑ کی زندگی میں دھیان نہیں دیتے ہیں اور صحت کی وجہ سے ہی لوگ ہر چیز سے محروم ہیں اور جب ہماری صحت ٹھیک رہے گی تو ہمارا ہر کام صحیح رہے گا جانتے ہیں کچھ پچھلے دنوں میں پچھلے سالوں میں کرونا کال میں لوگ سارا پورا سماج گاؤں شہر اس سے پربھاوت ہوا ہے اور صحت جہاں تک ہے بوڑھے بزرگوں کی خاص کر ان لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑا ہے کیونکہ صحت ان لوگوں کو نہیں ہے اور نہ ہی اچھی دوائیاں مل رہی ہے نہ ہی اچھا کھان پان مل رہا ہے جس کی وجہ سے بوڑھے بزرگوں میں اور بچوں میں اس کا شکار دیکھنے کو مل رہا ہے صحت کی وجہ سے اور ہمارے شہر دربھنگا میں ایک ایک واحد ایک ایسا بڑا اسپتال ہے جس کا نام ڈی ایم سی ایچ ہے چونکہ وہ شہر کا بڑا اسپتال ہے تو آبادی کے لحاظ سے وہ اسپتال بہت چھوٹا ہے اپنے آپ میں تو وہ بڑا ہے لیکن آبادی جتنے لوگ اس آج کے دور میں لوگ بیمار پڑ رہے ہیں تو ان کو علاج ہونا ناممکن ہے کیونکہ انہیں وہاں دوائی اچھی دی جاتی ہے اور نہ ہی اچھا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اچھے ڈاکٹروں کی کمی ہے اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں سرکار سے کہ اچھے ڈاکٹر کی بحالی کی جائے اور بہتر سے بہتر علاج کے لیے جانچ وغیرہ ہونی چاہیے جو کہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکے اور ان کی دیکھ بھال ہو سکے اچھی دوائیاں ہونی چاہیے جس سے ہر سماج کے طبقہ کے لوگ ان کا فائدہ اٹھا سکے اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو تعلیم آج کے دور میں تعلیم بہت ضروری ہے اگر تعلیم نہیں تو لوگ انسان جاگیں گے کیسے کیونکہ تعلیم آج جہاں بھی جائیے گا کہ آپ کی تعلیم ڈگری وغیرہ دیکھی جاتی ہے اور ہر ہر چا عورتوں کو چاہیے کہ ہر گھر میں چاہیے کہ کہ ہر اپنے چھوٹے سے بڑے بیٹی بیٹیوں میں فرق نہیں کرنی چاہیے اور تعلیم دینی چاہیے تعلیم دنیا کا ایک ایسا واحد پروفیشن ہے جسے ہر لوگ اپنے کچھ نہ کچھ آمدنی کا ذریعہ بنا سکتے ہیں اور تعلیم بہتر ہونی چاہیے تعلیم کے لیے اچھیے ٹیچر پرووائڈ ہونی چاہیے اچھی جانکاری ہونی چاہیے تاکہ بچے کو اچھی سے اچھی نالجیبل جانکاری دیں اور اچھے اسکول اور اچھے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہونی چاہیے جہاں غریب سے غریب بچے اپنے بچوں کی تعلیم پرووائڈ کر سکے ہمارے شہر میں بہت بڑے بڑے انسٹیچوٹ ہیں لیکن وہ عام پبلکوں کے لیے نہیں ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے اور بچوں کی فیس زیادہ ہے تو ایک عام سادھارن سماج کے لوگ اپنے بچوں کو اونچی تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں تو سرکار کو یہ چاہیے کہ ایسا انسٹیچوٹ سرکار انسٹیچوٹس ہونی چاہیے اچھی ٹیچرس ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو اچھی بہتر تعلیم مل سکے اور زیادہ سے زیادہ بچوں اونچائی کے مقاام میں پہنچ سکے کیونکہ تعلیم ہے تو ساری دنیا میں عزت ہے تعلیم کی وجہ سے ہر لوگ ہر جگہ کی قدر ہوتی ہے تعلیم ہر بچوں کو ہونی چاہیے ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر طبقے کے لوگوں میں ہونی چاہیے تعلیم کی جانکاری تعلیم لینا بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل اگر صحت کے بعد اگر کوئی زیادہ امپورٹینٹ چیز ہے تو وہ تعلیم ہے اور تعلیم بہتر ذریعہ ہے آپ اپنے آپ کو اپنے باڈی کو دکھانے کا اپنی جانکاری کو شیئر کر کے آمدنی ذریعہ بنانے کے لیے اور پریوہن آمد و رفت کے لیے ہمارے شہر میں بہت چھوٹے چھوٹے آٹو ہے ٹوٹو ہے اور نہ ہی بس کی سہولت ہے تو ہماری جیسا کہ کبھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے باہر جانے کی ہماری بہن یہاں سے دس کلو میٹر دور رہتی ہے اگر وہاں ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اچھی میں نے اچھی آمد و رفت کا کوئی ذرائع نہیں ہے سرکار سے اگر دو تین سرکاری بس چالو ہو جائے جو سستے داموں پر ہو جائے آنے جانے میں سہولت ہو اور اپنے مقام تک پہنچنے میں کوئی دقت نہ پیش آتی ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی میں ہم لوگوں کو رات میں جانا پڑتا ہے دکھی ہے بیماری ہے یا رشتہ دار شادی بھی ہے بہت ایسے موقع آتے ہیں زندگی میں انسان کے جس آنے جانے کی دقت ہوتی ہے تو ایسے میں وقت پہ گاڑیاں نہیں ملتی ہے چھوٹی گاڑیاں ہیں جس سے ہم سفر نہیں کر سکتے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے کہ ایک ایسا بس ہونا چاہیے دو تین ایسی بس ہونی چاہیے جس سے ہم آسانی پیسے میں کم پیسے میں آسانی سے سفر کر سکے اور اپنے مقام تک پہنچ سکے اور آنے جانے میں کوئی پریشانی نہ پیش آئے اور ہر ٹاؤن اور گاؤں اور شہر کو بہتر بنانے کے لیے آپ حکومت سے ہم حکومت سے یہ مدد چاہتے ہیں کہ جیسے کہ اب جہاں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں ایسے اچھے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے ٹیچر کی کمی ہے سرکار ان کو وہ کمی کو پوری کری جائے اور ہر محلے اور گاؤں اور گلیوں میں ایسی سڑک بنائی جائے جس سے عام پبلک کو چھوٹے موٹے گاڑی یا بڑے گاڑی کو چلنے میں جانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو جہاں تک ہو سکے شہر کی بات ہے تو شہر میں تو لوگ ہر چیز سے گزارا کر لیتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگوں کو آنے جانے میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے کیوںکہ گاؤں کے لوگ غریب ہوتے ہیں کھیتی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے سرکار کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر ان لوگوں کو مدد کر سکے اور ان لوگوں کو کوئی چیز میں پریشانی نہ ہو نہ تعلیم لینے میں نہ ہی اپنے گھر سے اپنے منزل تک انسیچوٹ میں اسپتال تک آنے میں کوئی چیز کی دقت پریشانی ہو اور ہمارے شہر کے لیے اچھی بس کا انتظام کر سکے اچھے اسپتال کا انتظام کر دے اور ہمارے اسپتال میں اچھے ڈاکٹرس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا بہتر سے بہتر علاج ہو جو ہر سماج جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ان کے جو علاج میں اس پریشانی ہوتی ہے وہ پریشانی نہ ہو سکے اور ہمارے گاؤں اور محلے میں بھی ایسی بہت ساری مدد ہونی چاہیے سرکار کے طرف سے جو ہمارے جو آج تک ہمارے گاؤں اور محلوں اور سا اور ٹاؤن میں نہیں ہیں تو سرکار ایسا مدد کرے کہ ہر لوگوں کے لیے یا ٹاؤن ہو یا گاؤں ہو یا شہر ہو اس کو بہتر بنانے کے لیے ایک اسپتال اچھی آمد و رفت کے ذرائع اور اچھی تعلیم کے لیے اچھی ٹیچرس کا ہونا بہت ضروری اچھے انسٹیچوٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ایک ہمارا سماج آگے سے آگے بڑھ سکے